आगो सिमा कशें आसा गो हां हांव बरें आसा आगो हांवें तुका सांगपाक फोन केलोलो की म्हाका ईमेलाचेर अलर्ट येयला की सिक्युरिटी ब्रॅच वेबसायट डिजिलॉकराचो कितें तातूंत म्हाका सांगलां की डिजिलॉकराचो पासवर्ड कितें चेंज करपाचें आदी सिक्युरिटी कितें प्रिव्यव करपाचें म्हाका कांय समजूंक येना मातशें तुका टायम आसा जाल्यार तूं म्हाका मातशें आदार दितोलें कसो पासवर्ड चेंज करपाचें तें म्हाका मातशें आदार जाय आसलो आनी हो इमेल सारको जाल्यार मातशें तुंवें सांगूंक जाता हांव तुका धाडटा तूं पळय आनी म्हाका सांग तो इमेल सारको जाल्यार आनी कितें करपाचें तें म्हाका सांग आं तुका ईमेल धाडलो हांवें चोय आनी म्हाका सांग आं तो इमेल सारको जाल्यार कितें करपाचें सिक्युरिटी लागत पासवर्ड चेंज करपाचें आं बरें बरें तर कशें करपाचो तो पासवर्ड चेंज म्हाका कांय समजूंक येना आनी आमच्या घरांत कोणूच ना जांकां पासवर्ड चेंज करपाक कळटा तशें तूं बरें शिकलोलें आसा न्ही सायबर क्रायम बीन तुका कळटा न्ही ताका लागून तुका फोन केलो हांवें विचारपाक तो इमेल सारको जाल्या हो फेक जाल्यार आतांच्या तेंपार जायत्यो इमेल्यो धाडटात न्ही आनी त्यो फेकूय आसताय न्ही ताका लागून हांवें तुका फोन मारलो विचारपाक तो इमेल सारको आनी खऱ्यांनी डिजी लॉकराचो पासवर्ड चेंज करपाक जाय कांय म्हणोन आं डिजी लॉकराचो पासवर्ड चेंज करपाक जाय तर कशें करपाचें मातशें सांगूंक जाता तुवेंन तूं म्हाका सांग हांव करता ओके बरें बरें तर